हमने शुरुआत से ही पढ़ रखा है कि हम प्राचीन सभ्यता को बहुत ही अच्छी है एवम मशहूर है हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम सुरक्षित रखने के लिए बहुत से काम कर सकते हैं हमने किताबों में पढ़ा है सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है कि हमारी पहले संस्कृति कैसी थी प्राचीन समय में हम भूगोल की दुनिया पढ़ें या फिर हमारी प्राचीन इतिहास पढ़ें पुराने राजा महाराजों की बाते सुनें अकबर बीरबल अब्दुल कलाम ये साले बड़े बड़े नेता ये सा सांस्कृतिक विरासत में आते हैं पहले के राजा अपनी राज गद्दी को और सबसे बड़ा अपना एक राजा बनना चाहते थे वह राजा बनने के लिए दूसरे दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे एवम उसे हथियाने के लिए कई सम्भव प्रयास करते थे जिनके पास चतुर मंत्री होते थे वह अपनी विरासत को बचा लेते थे अपनी सूझबूझ के कारण हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की बहुत अच्छे से रक्षा करनी है क्योंकि वह एक बहुत ही आगे समय में एक रेयर चीज़ बनने वाली है जो कि बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है सांस्कृतिक विरासत में कई ताम्बे के सिक्के सोने के सिक्के कई पुराने मूर्तियाँ मंदिर मस्जिद ये सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त एवम कम होते जा रही हैं एवम कुछ समय ऐसा आएगा आगे चलकर जो कि ये हमें कुछ भी नहीं मिल पाएँगी तो बस हमें उसे बचा के रखना है एवम बस हमें सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी है